हमरा गाँवमे मतलब शादी बिआहके जब सभचीज होइत छिकै तब सभ बहुत खुश रहैत छियै शादी बिआह कऽ लिए अपना बहुत तैआरीमे लागि जाइ छियै कि जे कब साड़ी लेबै ब्लाउज सिलेबै हऽ गलाके हार लेबै

खुश रहैत छियै भोज भात ई सभ होइ छिके दोस्त महीम बहुत सारा लोग आबैत छिकै सभसे अपना मिलै जुलै छिकियै आओर बारात आबैत छै दुनू जन बिआह शादी होइ छिकै ओ रङ्ग रङ्ग मतलब जेनाए कर कुटुमके देखनो नहि रहैत छियै ओ सभ कर कुटुम आबैत छथिन अपना मिलैत जुलैत छियै अपना सभ एकसाथ एक दू दिना सभ कार्य खतम करि कऽ अपन अपन सभ घर चलि जाइत छथिन शादी बिआह समाप्त होइ छिकै शादी बिआहके समारोहमे दुश्मनो कऽ हित बनाकऽ अपना सभचीज काज निकालल पड़ैत छै किएकि केहनो दुश्मनी रहतै तऽ ओकरा दोस्त बनबै लऽ पड़ैत छै किएकि शादी बिआहमे रुसल लोककेँ मनाएल जाइत छिकै अपना आओर बाल बच्चा सभके साथमे खुशी खुशी शादीके अपना कार्ज करैत छिकै शादी बिआहके माहौल कऽ अपना अच्छा से जादा करिकऽ अपना सही सही सभ अपना सही सही काम धन्धा होइत छिकै शादी बिआहमे कोइ रुसा रुसी कोइ नहि रहैत छिकै अपना सभ हित बनि कऽ काज